چھ سو چھیاسٹھ سات سو چھیاسی دس ہزار آٹھ سو بہتر نو ہزار چھ سو تیہتر گیارہ ہزار دو سو پانچ